मुला गायबाय मुला फोखांबाय नै दा जागासिनोसो दङ आरो दाखालि खनसे जाखांबावबाय मुलायाबो बहल बिफां बहल गायो जों खुमब्रा जोगोनार मा दं बेखौ गायजोबो हायजें हायला गासैखौबो गायजोबो मोनसेबो गायै गैया सबाय बिमाबो गायदों सबाय बिमायाबो दा थाइदों दं इसे माबायानो हाया गोरान नालाय देग्लाय जाया जाया जाथारदों मैगङा देग्लाय बांसिन बायनानैसो जानांदों जोंहा आबर इसे गायदोंमोन आबराबो माबायानो हायानो जायाखै मोजाङै सास जायाबानो मैगङाबो जाया बारा दा मा मैगं गायबावगोन थाय आलु गायनो नागिरदों आलु आलुबो गाबोन बायहैगोन खोमा आलु गायनो नागिरदों आलुआ जोंनो ज' गायगोन फिसा फिसौ जनो फिसाज्ला गायगोन बिफा गायगोन ज' ज' मावखायो जोंना न'आव आलादा आलादा मावा बिहामजोबाबो आलादा मावा ज' मावजोब खायो मोनसेबो आलादा मावनाय गैया